जोङो जोंनि आबाद मावनायफोरखौहाय जोङो बे बायदिनो जुनारफोरनिफ्राइ प्रटेक खालामनो थाखाय मुसारिफोरखौ जोङो सोंदिंना लायो जेन' बेयावहाय जेबो जुनार हाबनो हाया नङाब्लाबो औवाफोरनि जों बेरा होनानै दुमख'ना लायो बेवहाय जेन' दाउफोरनो बोरमाफोर अमाफोर बेबायदि जेबो हाबनानै जेनो नस्थ' खलामा बिनि थाखाय जों बे बायदि नेट एबा इदिनो औवानि बेराफोर बिदिनो होनानै लायो जेन' बिसोरो जोंनि आबाद मावनायफोरखौ नस्थ' खालामा बिसोरो जेन' बेव हाबनो हाया बिनि थाखाय जोङो बिदिनो नेटफोर औवानि बेराफोर होनानै प्रटेक खालामो जेन' जों मोजां आबाद मोन्नो हायो आरो गायनाय समावबो माइ मोन्नाय समावबो जोङो माइ फोरखौबो बेबायदिनो मोसौफोरनिफ्राय बोरमाफोरनिफ्राय प्रटेक खालामनो थाखाय बेबायदिनो मुसारिफोर नेटफोर गोबां मोनो दाथ' नेटफोरखौनो बांसिन बाहायनाय जायो बेनिखायनो जोङो बे नेटफोरखौ जोङो सोंदिंन्नानै दोनजोबो जेन' मोसौफ्रा हाबनानै जाफैनो हाया बोरमाफ्रा जाफैनो हाया बिनि थाखाय जोङो बेबायदिनो सोंनानै दोनजोबो जेन' जों मोजां आबादफोरखौ मोन्नो हायो जोंनि माइफोरखौ नङाबाबो जोंनि मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोननो हायो बिनि थाखायनो जों बिबायदिनो प्रटेकसन होनानै लायो खस्थ'नि गेजेरजों फोनाय गायनायखायनो जोङो जेन' मोजाङै आबादफोरखौ मोननो हायो होन्नानै बेबायदिनो बेराफोर मुसारिफोरजों नेटफोरजों बिदिनो खोंनानै जोङो प्रटेकसन होनानै दोन्नाय जायो आरो जेन' जोङो मोजां आबादफोरखौ मैगंफोरखौ मोन्नो आरो जेन' मोजाङै मोनजानो हायो